सत मार्च उणिवीह सौ सठि नव ओक्टोबर उणिवीह सौ चोहठि टेवीह मेय उणिवीह सौ पंजासी पंजुवीह डिसंबर उणिवीह सौ अठासी उणिवीह नवंबर ॿ हज़ार यारहं